हमरो इसकुल मे बच्चे सभ पढ़ैलो गेलै मैथ गणित हो गेलै बिज्ञान हो गेलै बच्चे सॅं पढ़ि रहलौ छै एहिमे ढेरी प्रकारके बतैलऽ कि एगो छलै आइन्सटाइन जेकि बैज्ञानिक छलै

मतलब दिमाग बला आदमी ले बड़का बला आदमी ले ओते ओते फॉर्मुला लिखलो छलै ओतऽ ओतऽ सूत्र लिखी कऽ गेलौ छलै आओर गणितज्ञ हो गेलौ आर्यभट्ट हो गेलौ जेकि एक यूनिवर्सिटी मे हम पढ़ि गेलौ छऽ अभी आर्यभट्ट ने एकदम जीरो रऽ आविष्कार करिलो रहै जेकि पूरा पूरा देश कऽ वही जीरो देलक तऽ ओकरो पूरा नाम हो गेलौ छलै ओकरो बाद फेरो आ ढेरी प्रकार आर्यभट्ट जइसन हो गेलौ आर्यभट्ट भी पूरा नाम छै एकदम महान गणितज्ञ बिशेष गणितज्ञ उसका पूरा नाम पूरा ओकरो नाम छलै जेनाकि हो गेलौ आइन्सटाइन न्यूटन हो गेलौ जेकि ग्रेविटी रऽ बारे मे बतेलो छलै न्यूटन एकदम ग्रेविटी के तीन भागो मे बटि देलऽ छलै न्यूटन के फर्स्ट पहिला नियम छलै दूसरा नियम छलै तीसरा नियम छलै मने कि ढेरी बड़का अऽ कि कहै छै ग्रेविटी ऊपरो मे खोज करि रहलै हथनि अऽ बेज्ञानिक सनि जे हो गेलौ हऽ अपना लैब मे जाइ ले एकदम दिन राति पढ़ैले खूब सूत्र लिखैले बच्चा मे एकदम पूरा मदद करलौ जे होकरे नी रखनी बचानी पूरा एकदम सूत्र पढ़ै जे जेकि इन्जीनियर बनै जे कोइ कि मैथमेटी गणितज्ञ बनै छै आर्यभट्ट आर्यभट्ट भी बहुत बड़ो गणितज्ञ छलै हँ पहिलका जमाना मे एकदम पुराना पुराना गणितज्ञ छलै जेकि आर हमरा गणित मास्टर भै गेलै एकदम पूरा एकदम फॉरवेट एकदम पूरा ढेरी जानकारी रखै छै गणित रऽ बारे मे यही सभ एकदम बी बिज्ञान रऽ बिषय हो गेलौ एकदम बिज्ञान रऽ इङ्ग्लिश मे अखन यऽ इन्जीनियरिंग इङ्ग्लिश मे पढ़ाइ खाली हमनी पूरा मेहनत करि के इङ्ग्लिश सीखि गेलौ छियै केनाहुँ धीरे धीरे इङ्ग्लिश बोलै छियै कुछो कुछो समझै मे आबै छै पहिले तऽ कुछो समझैए मे नहि आबैले बिज्ञान आबऽ लेकिन समझै मे आबि गेलौ कि केहनो होइ छै इन्जीनियरिंग बिज्ञान